आजिखालिनि हिनजावफ्रा माइ गायनाय इन गायनाय आरो ओमफ्राय दानि स्कुलाव थांनायफोरा मालाय साबका हामखा थाङो दाथ' आगोलनि बादि जाला दानि मानसिफ्राथ' मोजां मोजां गान्नाय जोमनायाबो थाङो आरामसे दा जि जाबाय जाबाय बेफोरनो आगोलनि बादि नंला मोजां सायाव मोजां हामखा सोमखा गान्नाय जोमनाय दा जोंफोर जेरै माइ गायनानै थादों बेबायदि नंला र' दा बिदिनो जालांसिगोन बैबो आरो ओमफ्राय जोंफोरो दा इसे मावो दाङो जायो जों बेदिनो जालांसिगोन मावनांगोन दांनांगोन माइ गायनानै मखदर' होनानै अमा दाउ गुमनानै जानांसिगोन जोङो आरो ओमफ्राय दा बेबायदिनो बेबायदिनो सबआवबो जालांसिगोन मावनाय दांनाय लुनाय मावनाय दांनायाथ' जोबनोनो थाङा मानसिनि जिबना बेबायदिनो जालांसिगोन बयबो दा मा होनबावगोन आजिखालिनि मानसिया माइ गायगोन ना गाया खोनथानो हाला दा जों मिथिला दा जेरैबायदि जोंफोर गायनानै जाबाय जाबाय दा समावथ' माइ गाइनाय गैला दानि हिनजावफोराथ' दा बायदियाव जाबगा जुमगा मोजां सायाव मोजां मोजां सायाव मोजां थांनाय जादो जोंफोर मिथिनो रोंला दा जोंफोर जि जाबाय जाबाय दा फिसा फिसौआबो बेबायदि जालांसिगोन

दा बायदिनि मानसिफोरा खामानि दामानिया जेसेबां बायदि थाङो थाङा जोंफोरसो मावसोम बायनानै जाला बायदो आराम सायाव आराम थांदो मालाय दा जुगनि मानसिफोरखौ रावखौबो थिननाबो मोना दा जोंफोरासो मावसोम जाबसोम दांदो जादो बोरै हागौ जोंफोर माब्रैदि जादों इखौ मिथिला इसोरो दानि बिहामजोफोराबो गथ' गथाय सनलां लांसिगोन बेबायदिनो दा माब्रै माब्रै जागोन मिथिला जों